हा मां बि हिकु एजेंट सां बीमा एजेंट सां मिली हुअमि अञा ॿिएं टे ॾींहं पहिरें छो त मूंखे खणिणो हुओ फायर इंशोरेंस मतलबु आग जो बीमो मूंखे वठिणो हुओ छो त छा थियो अञा पहिरें हफ़्ते मुंहिंजो जो भिक जो भिक वारो घर हुओ मतलबु हिकु घर छोड़ी करे जो ॿियो घरु हुओ हुन में लॻी हुई आग अब आग हेतिरी भयंकर हुई कि मां छा ॿुधायां कि मुंहिंजो जो भिक वारो घरु हुओ हुन ताईं बि थोरी थोरी आग पुॼी वेई हुई अब उहो आग ईअं लॻी वेई हुई छो त हुनजे घर में जो गैस सिलैंडर जो यूस थिए पियो उहो एक्स्पायरी डेट सां वधीक हुओ मतलबु हुनजी एक्स्पायरी डेट पूरी थी वेई हुई और त तॾहिं बि जो कंपनी वारा हुआ उहो हुनजे पास एक्स्पायरी सिलैंडर डिलिवर करे छॾयो हुओ त हिन लाइ उहो ब्लास्ट थी वियो हुओ और आग फैली वेई हुई त हिन लाइ भई कि मां त बची रहां हीअं वाख्या सां त हिन लाइ मां मिलो हिकु बीमा अजेंट सां मिलियो और जो आग जो बीमो हुओ उहो मां वठी वठो छो त भई अॼुकल्ह त हे ईलाही ज़रूरी आहे और अञा त इहे हिकु केस आहे अलाए काॾहें काॾहें आग लॻण सां माण्हूअ खे अलाए छा छा थी वेंदो आहे मतलबु मरी वेंदा आहिनि माण्हू कुझु ठही में प ठही न पाईंदो आहे और केतिरो नुक़सानु थी वेंदो आहे हिन लाइ भई जो बीमो आहे उहो वठण त ईलाही ज़रूरी हूंदो आहे